उतरप्रदेश जी माली हालति जे वाधारे लाइ कला ऐं शिल्प जी वॾी भूमिका आहे लखनऊ यूनिवर्सिटी किंगचार्ज मेडीकल कालेज बेगम हज़रत महल पार्क भातखंडे संगीत महाविध्यालय सतखंडा वॾो इमाम बाड़ो वग़ैरह वग़ैरह जॻहियुनि ते अचणु वारा पर्यटक टिकेट वठी ॾिसणु ईंदा आहिनि ऐं माली हालति सुठी थींदी आहे